तंत्रज्ञान येयल्ले कारणान बरीचशीं अशीं कामां आसात तीं फास्ट जातात आतां आमी एक ट्रॅक्टर घेवया तर पयलीं कितें जातालें आतां गांवांनी लोक शेतां करतात तर पयलीं बैल आनी मनशांचीं गरज पडटाली ताका लागून पूण आतां कितें जालें तर ट्रॅक्टर किंवा मशीन येयल्ले कारणान सगळें तें शेत आपूण एकलो करूंक शकता बिंयो आतां घालपाच्यो आसात पयलीं कितें लागतालें पयलीं कितें जातालें तर मनशाक ते घालपाचे पडटाले बिंयो वचून आतां मशीन तंत्रज्ञान येयल्ले कारणान त्यो बिंयो सुद्दा ऑटोमेटीक आमी शेतांनी घालूंक शकतात तशेंच मोबायल फोन पयलींच्या पयलीं कितें करताले तर मोबायल फोन आमी जो वापरतात आतां वापरतात तो पयलीं मोबायल फोन नासले कारणान कितें जातालें लोक एकामेकांक पत्र धाडटाले पत्र एकलो बरयतालो तें दुसऱ्याक वयतालें कितें समज जर जालें बरें बरी गजाल आसा किंवा वायट गजाल आसा ती समज जर सांगपाक जाय आपल्या नातें बयकांक रिलेटिव्जांक जर आमकां सांंगपाक जाय जाल्यार पत्र आमकां बरोवपाचें पडटालें ना जाल्यार कोणा कडेन सांगून धाडपाचें पडटालें अशें अशें जालां मात्शें सांग म्हूण पूण आतां मोबायल येयल्ल्या कारणान कितें जाला तर कितेंय एका सेकंडान आमी म्हणूक शकतात ही गजाल आमी दुसऱ्या कडेन पावोवंक शकतात जो व्यवहार आसा तो फास्ट जाल्लो आसा कोणा खातीर रावपाचें पडना कितेंय समज जर जालें कितेंय हाडूंक जाय कोणाक कितेंय करूंक जाय एमरजंसी कितेंय आसा जाल्यार एका फोनाचेर आमी कुटुंबाक आमच्या सांगूंक शकतात ताका लागून जी तंत्रज्ञान येयल्या तर खुबशीं अशीं बरी सुधारणां जाल्ली आसा आनी लोकांचो जो व्यवहार आसा तो खुबूच फास्ट जाल्लो आसा आनी बरो जाल्लो आसा